हेल्ल'

ओमफ्राय आंबो गय फुलि नागिरदोंमोन गायनो दाथ' टाइम दंना गैलाथाय दा गायबा जागोन ना जाला ओमफ्राय नोंसोरनियाव फुलिया बेसेबां दंबावो फुलिखौसो लायनांसिगोन नामा बारियाव एसे खावसेखौ आधा बिगा बायदिखौ बे हाग्रा एवनायखौ गायनोसै नामा आंबो एवहोदोंमोन एवहोनायालाय हाग्राखौ ओमफ्राय दा फुलिखौसो मोनाखै आं बिदिनो देनां

बेनोथ' बेखौनो बिफां नागिरदेरनानै गायला बायसां आधा बिगा बायदि दंखायो दाख्लै एवनाया

गेजेर गेजेर माबा माबि गायखावला बायनोसै औ दे आं फैसा बेब'स्था खालामनानै हाजिरा लानानै साइकेल लानानै उन्दैफोरखौबो लाफानानै लायनिसै आं बिदिनो बे खावसेखौ लाइन बोनानै दंखायो दाख्लै हाग्रा ओमफ्राय बे लाइन बोनानै आराम गाइनोसै आं बे माबाखौल' फुलिखौल' दोनदो आं देनां खस्थ' मस्थ' फान्नानै मोनहैनायनि गायनो हाबालाय मोनखायो ना फिथाइआलाय उनाव दाख्लैनि माबायाबो फांनै फांथाम थैनाय दङ बेखौनो लायदेरनानै नोंसोरनिखौनो गायसनदेर जोबनोसै आं थालिरआ न'आव थालिरालाय न'आवनो दंखायो ओमफ्राय दंनायालाय बे माबाखौनो जावखाव जावखाव गायजायो न'निखौनो फिसा फिसाखौ एसे मालभ'क लायदेरनानै मा मा थालिर एसे लगायनानै थालिराबो दाम मोनखायो ना दालाय गासैबो बेनोथ' दालाय थालिरफोराबो जा जेबो गासैबो गारनाय

गारजानाय माबा गैखालाना दालाय फैसानि माल जोबखासै बेखौनो बेब'स्था खालामला बायनोसै आं गाबोनफोर हाग्राखौ एवहोबावनानै खनसेनो

बेसेबां दं फुलिखौ दोनथ'जोबदो आं लायनिसै दामासो बेसेबांथाय मा मालिकनाव सोंनिसै आं सोंनानै लाबोनोसै सल्लिस थाखा दे आं लायनानै माब्लाबा माबा खालामनानै गायफैजोबनिसै सान्नैसो हाग्रा एवहोनानै न'नाबो रावबो एवा दसे दसेल' एवदों दा मानि खामला नङाबानो जाया खामला होनानै गायनिसै बेसेबां दं गासैबो दस्रानो दाहरसै मिथिबाय हा